हा हा असल मां प पंहिंजे पंहिंजे दोस्तनि खां गॾु बाइकर ग्रूप ठा ठाहींदा आहियूं बाइकर ग्रूप में वञी करे असां बाइकर ग्रूप जो प्लान कंदा आहियूं उन बाइकर ग्रूप में पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु प्लान करे सॼी प्लानिंग कंदा आहियूं ऐं काफ़ी समय तक असां आपस में वेही करे प्लानिंग कंदा आहियूं प्लानिंग करे करे असां सुबुह साण समय सां पहिरां निकरी करे पोइ वेंदा आहियूं ताकि रास्ते में किसी प्रकार रास्ते में कंहिं प्र प्रकार जी दिक़त कोन थिए असां हुते प्रकृति जो आनंद बि वठंदा आहियूं वापसि लौटकर के वापसि मो मोटंदे वक़्ति असां चांहि चांहि जे दुकान ते चांहि वाए पी करे त पंहिंजी थकान दूरि कंदा आहियूं ऐं दूरि कंदा आहियूं और घर में अची करे पंहिंजी थकान खे थक थकान दूरि कंदा आहियूं ऐं सभु परिवार के पंहिंजे परिवार खां गॾु वेही करे पूरे सभु पूरी प्लानिंग जो जो असां की आहे हुनजो डिसकस डिसकस कंदा आहियूं

हुनखे ॿुधाईंदा आहियूं असां असांजो कहिड़ो ऐं कीअं असां हे प्लान कयो ऐं कीअं घुमी करे वापसि आया आहियूं